राकेश ट्रेलर से बात कर रह है मुझे है न एक पटियाला सलवार सिलवानी थी तो आप सिल देंगे अच्छी मुझे घेरदार पटियाला जो चल रही है वो बनवानी है तो कितना कपड़ा लगेगा तीन मीटर में लग जाएगा अच्छा बहुत अच्छी घेर वाली बन जाएगी पटियाला अच्छा और कुर्ता दो मीटर लगेगा अच्छा तो इसकी कीमत क्या होगी पाँच सौ रुपए में कुर्ता बन जाएगा और पटियाला अच्छा फिर तो सही दे रहे है आप चलिए ठीक है और नाप वगैरह कब आऊं मैं आपके पास देने अच्छा तो है ना इसकी है ना कंधा वगैरह सब बना देंगे आप सही से अच्छा ठीक है मुझे है ना मेरी बेटी की भी एक फ्रॉक बनवानी है तो घेरदार फ्रॉक बनवा देंगे उसमें कितना कपड़ा लगेगा पाँच मीटर लगेगा अच्छा उसकी कीमत क्या होगी नौ सौ रुपए में हैं तो बच्चा की तो बहुत महंगी नहीं ले रहे आप अच्छा तो कब आऊं मैं आपके पास अच्छा नाप वगैरह आप सही ले लेंगे न अच्छा और क्या क्या बनाते हैं आप चलिए ठीक है आप मुझे एक है ना पलाजो भी बनवा दीजिए और एक है न अनार्कली सूट बना दीजिए आप मुझे बता दीजिए इसमें कितना कपड़ा लगेगा है न उसकी नाप वगैरह क्या होगी अच्छा अना और क्या पलाज़ो में कितना होगा कपड़ा कितना लेके आऊं मैं अच्छा ठीक है फिर मैं आपके पास आती हूँ तो आप नाप वगैरह सही ले लेंगे न पलाज़ो वगैरह शिकायत तो नहीं आएगी अच्छा ठीक है मैं बच्चे को भी ले के आती हूँ और मैं भी आती हूँ और आप है ना नाप वगैरह सही ले लीजिए गया और मुझे कपड़ा बता दीजिए मैं कितना कितना ले के आऊं पलाज़ो के लिए अनार्कली के लिए अच्छा ठीक है आपकी दुकान पे मिल जाएगा कपड़ा ये मैं दूसरी जगह से ले के आऊं अच्छा ठीक है और बेटी के लिए भी फ्रॉक बताइए मैं कितना लेके आऊं उसका कपड़ा उसकी लंबाई कितनी रखेंगे आप फ्रॉक की अच्छा ठीक है उसकी है न वो कंधा वगैरह लंबे रखेंगे या छोटे रखेंगे आप बाजू बाजू वगैरह फ्रॉक की अच्छा ठीक है ठीक है तो फिर मैं आती हूँ आपके पास कल दो बजे से है न बेटी को लेकर के है ना ठीक है